असां पहिरियां काफ़ी साल खां पंहिंजो हैंडी क्राफ्ट जो हैंडलूम जो कमु था कयूं रोल वठी करे ईंदा हुआसीं ऐं रोलनि खे कटे करे ठाहे करे पहिरियां घर में ई कटंदा हुआसीं ठाहे करे असां बज़ारिनि में डेली बजारूं लॻंदियूं आहिनि हुते सप्लाए कंदा हुआसीं ऐं असांखे फ़ाइदो थींदो हुओ ऐं धीरे धीरे असांजो कमु वधियो ऐं वरी असां मार्किटनि में वञी करे होलसेल में माल ॾियण लॻियासीं हुन में ॾाढी वेराएटी पहिरियों सिर्फ़ु फ्रिज जा हैंडल कवर ठाहींदा हुआसीं टॉप कवर ठाहींदा हुआसीं हाणे टेबल कवर था ठाहियूं बेड सवड़ि था ठाहियूं इलाही आईटमूं इलाही माल थो ठहे हाणे असांखे बि फ़ाइदो आहे ऐं असां हाणे मतलबु थोरो मतलबु फ़ाइदो असांजी सरकारि खे बि ॾाढो फ़ाइदो थियो आहे त जीअं ठाहियूं था असां हुन में पंहिंजो मतलबु मार्को था लॻायूं इहे असां इहो माल ठाहियो आहे ऐं जी एस टी बि ॾींदा आहियूं असां जी एस टी नम्बर व वठंदा आहियूं असां पहिरियों जी एस टी नम्बर वग़ैरह कुझु न हूंदो हुओ हींअर जी एस टी नम्बर थी वियो आहे पहिरियों कांग्रेस सरकारि जॾहिं आई त कुझु बि कोई एतिरो बेनीफिट न थींदो हुओ हाणे जेकी असांजी बी जे पी सरकारि आहे मोदी अहिड़ो सुठो कमु थो करे की मतलबु नंढनि नंढनि माण्हुनि खे चाहे वॾा हुजनि हाणे नंढनि माण्हुनि खे ॾाढो फ़ाइदो थो थिए लोन अहिड़े तरीक़े सां ॾियनि था कि मतलबु हरेक कोई माण्हू पंहिंजो मतलबु कमु करे ऐं पंहिंजो पेटु पाले थो सघे इहो नाहे कि मतलबु माण्हू बुख थो मरे हाणे मतलबु उहो टाईम पहिरियों वारो वियो समुझदार ऐं समुझदार माण्हू हाणे नौकिरी बि करे राज़ी नाहे उहो सोचींदो आहे असांखे पंजाह हज़ार बि लोन मिली वियो असां पंजाह हज़ार में ऐं महीने में असां वठी करे पंजाह हज़ार लोन वठी करे असां महीने में वीह हज़ार कमाए था सघूं हाणे नौकिरी करण ई ज़रूरत नाहे ऐं हाणे घर में कमु करे असां मतलबु ॾेखारियूं था ॿारनि खे बि ॿार था अॼुकल्ह जॉब था करनि ऐं ॿार बि ॾाढा ख़ुशि था थियनि भई असांजा जेके आहिनि मतलबु वॾा कीअं पंहिंजे तरीक़े सां कमु था करनि असां उहो न करे सघंदा